जी मैं भी एक शिक्षिका हूँ और मैं अपने इस्कूल में समय से जाती हूँ और मेरी भी प्रधानाध्यापक समय से आते हैं अपना रूल फ्लो करते हैं तो प्रधानाध्यापक के ही अनुसार हम लोग अपना क्लास में जाते हैं उन्हीं के अनुसार रूल बनाया गया है तो बच्चे को वो ज़्यादा केयर करते हैं बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इस्कूल के बाहर कैसे बगीचा लगाया जाए कैसे खेल का मैदान ग्राउन्ड ग्राउन्ड जैसे है बनाया जाए कि कैसे बच्चे मेरे पढ़के पढ़ने के बाद थोड़ा जो टिफ़िन होता है उसमें कैसे खेलेगा कैसे उसका मनोरंजन मन जी जी जी जी बहुत बहुत जी जी इस्कूल में तो आज कल वो खेलने वाला भी लगाया गया है जिससे बच्चे मने एक्सरसाइज कसरत कर सकें आराम से व्यायाम के लिए जी जी

नहीं नहीं नहीं धूप में नहीं सुबह में ही होना चाहिए मॉर्निंग इस्कूल में जी आ उसके बाद ई एट क्लास के बच्चे तक को खाना भी मिलता है खाना पानी की सुविधा है बच्चे अपना मतलब जी जी जी ओ जब है तब तो जी ओ जी यही सब तो सुविधा चाहिए ना यही सब तो सुविधा होना चाहिए ना कि टीचर को किस चीज़ की आवश्यकता है किस चीज़ की ज़रूरी है तो चपरासी वो समय से लाके दे तो यही सब है ठीक है सर तो जी प्रणाम प्रणाम ओके सर